अॼु जे ज़माने में विज्ञापन एडोडाइज़ वधीक ॼणनि ताईं पहुचाइण लाइ अॼु जे ज़माने में विज्ञापन एडोडाइज़ कहिड़ी बि शइ जी एडोडाइज़ माना तव्हांखे सभिनि खे ॿुधाइणी हुजे की ही शइ मां चालू कई आहे या विकिणां थो या कहिड़ी बि शइ आहे जेके तव्हांखे सभिनि ताईं हुन जो संदेशो पहुचाइणो आहे त हुन लाइ विज्ञापन लाइ जामु तरीक़ा आहिनि जेके पाण हुन जे बारे में पेपर में बि विझी था सघूं की हीअ दुकान असां चालू कई आहे कहिड़ी बि जेकी शइ तव्हांखे माण्हुनि ताईं संदेशो पहुचाइणो आहे हू पाण पहुचाए सघूं था अॼु जे तारीख़ में पाण टी वी में हुन शइ जी एडोडाइज़ ॾई था सघूं विज्ञापन करे था सघूं पेपर में विझाए था सघूं या त रोड रस्तनि ते वॾा जेके पोस्टर लॻनि था हुन में पंहिंजी जायरात विज्ञापन ॾई सघूं था मोबाइल में बि पंहिंजी एडोडाइज़ करे सघूं था मोबाइल में यूट्यूब आहे इंस्टाग्राम आहे फेसबुक आहे वॉट्सअप आहे वॉट्सअप में स्टेट्स आहे या माण्हू खे पे मोबाइल में नम्बरनि ते पाण पंहिंजो संदेशो मोकिले सघूं था की हीअ दुकान असां चालू कई आहे या हीअ शइ असां खे विकिणणी आहे कहिड़ी बि पंहिंजी शइ जी विज्ञापन करिणी हुजे हू पाण माण्हू ताईं जामु जल्दी पहुचाए सघूं था पहिरीं जे टाइम में पेपर ऐं टी वी में ई हीये इल विज्ञापन वधीक त थींदो हो अॼु जे ज़माने में हिन लाइ जामु नवां नवां ऑप्शन अची विया आहिनि पाण पंहिंजी विज्ञापन एडोडाइज़ करण लाइ पेपर टी वी रस्तनि जा पोल बैनर जेके अचु वञु मैन रस्ता आहिनि हुते पंहिंजा पोस्टर बि लॻाए सघूं था या पाण पंहिंजा पोस्टर न नंढा नंढा पैम्पलेट वग़ैरह ठाराहे रोड रस्तनि ते लॻाराए सघूं था या त पंहिंजा पना छपाराए करे कहिड़ी पाण दुकानु खोली आहे कहिड़ी नईं शइ पाण कुझु बि विकिणणी आहे त हुन जा पना छपाए करे घरु घरु माण्हू खे ॾई अची सघूं था त सभिनि खे ख़बरु पए हिते नईं दुकानु खुली आहे कुझु बि सेल लॻो आहे त जामु तव्हांखे हुन जो फ़ाइदो थी थो सघे अॼु जी तारीख़ में सभिनि खां वधीक मोबाइल में यूट्यूब इंस्टाग्राम वॉट्सअप वॉस्टट वॉस्टप वॉस्टप ते स्टेटस ऐं मैसेज करे पाण पंहिंजे शइ जो विज्ञापन करे सघूं था जॾहिं बि कोरोना जो टाइम हो तॾहिं मोबाइल जे तरीक़े सां मां जामु शयूं पंहिंजियूं विकियूं आहिनि तॾहिं मां पंहिंजियूं भाॼी ऐं राशन जी शयूं घुराए करे मोबाइल ते माण्हू खे मैसेज मोकिले पंहिंजी शयुनि जा संदेशा मोकिलिया आहिनि की इहे इहे शइ मां विकिणां थो ऐं तव्हांखे कुझु बि खपे त तव्हां मुंहिंजे नम्बर ते फ़ोन करे मूंसां मिली करे बि कीअं मां तव्हांखे पंहिंजो मालु विकिणे सघां थो छा हो हुते मां तव्हांजे घरु मालु ॾई वञी सघां थो तॾहिं कोरोना जे टाइम ते मोबाइल जामु विज्ञापन में मूंखे कमु आयो आहे ऐं मूंखे सुठो हुन मां मुनाफ़ो थियो आहे मां माण्हू खे मैसेज मोकिले ऐं फ़ोन करे पंहिंजे माल जो ऑर्डर वरितो ऐं हुननि खे मालु ॾिनो आहे त हुननि मां कोरोना काल में जेके बि माण्हू घर मां ॿाहिरि न था निकिरी सघनि या सभिनि मालु वठण जी मालु घुराइण जी जामु तकलीफ़ु थी वई हुई तॾहिं मां पंहिंजो मालु घुराए करे मोबाइल जे थ्रू ई मां फ़ोन करे ऐं माण्हू खे संदेशो मोकिले करे पंहिंजो मालु घुरायो हो ऐं मोबाइल जे थ्रू ई मां मुंहिंजो मालु विकिणियो आहे त हुननि में माण्हुनि खे बि फ़ाइदो थियो आहे जेके बीमारु हुआ या घर मां ॿाहिरि न पिया निकिरी सघनि जामु चङनि हंधु हालति ख़राबु हुई की घर मां ॿाहिरि न था निकिरी सघूं हुननि खे मां मोबाइल जे थ्रू ॻाल्हाए करे मोबाइल जे थ्रू संदेशो मोकिले करे पंहिंजे माल जो ऑर्डर वरितो आहे छा तव्हांखे मालु खपे ऊ सां पुछी मां हुननि ताईं पंहिंजो मालु पहुचायो आहे त हुननि खे बि फ़ाइदो थियो आहे ऐं मूंखे बि फ़ाइदो थियो आहे अॼु जी तारीख़ में विज्ञापन पंहिंजे माल जी जायरात करण लाइ मोबाइल ई सभिनि खां वधीक ज़रूरी शइ थी वई आहे हुन में पाण यूट्यूब फेसबुक वॉट्सअप ॿिया बि जामु नवां निकिता आहिनि विफ़क्शन हुननि में पाण पंहिंजे माल जी जायरात विज्ञापन करे ऐं पंहिंजो मालु विकिणे सघूं था त कोरोना काल में मोबाइल ई मूंखे सुठो कमायो आहे ऐं मां हुन मां सुठा पैसा कमाया आहिनि अॼु जी तारीख़ में पेपर थियो मोबाइल थियो टी वी थिया रस्तनि जा पोस्टर थिया जामु शयूं आहिनि एडोडाइज़ पंहिंजे माल जी विज्ञापन करण लाइ पर मोबाइल ई सभिनि खां प्रभावशाली ऐं सुठो हींअर साबितु थी रहियो आहे अॼु जे जीअं ज़माने जे हिसाब सां पंहिंजो मालु विकिणण लाइ वधीक में ऐं जल्दी माण्हुनि ताईं पंहिंजे स माल जी विज्ञापन पहुचाइण लाइ फटाफटि ऐं जल्दी पंहिंजो बिज़निस पंहिंजो धंधो वधाइण लाइ मोबाइल ई सभिनि खां वधीक कमु आयो आहे ऐं कोरोना टाइम ते हिन ई मूंखे सुठो मुनाफ़ो कराए ॾिनो अथईं मुंहिंजो बि जामु फ़ाइदो थियो आहे ऐं माण्हुनि खे बि मां मालु पहुचायो आहे त हू बि मुंहिंजे मां जामु ख़ुशि थिया आहिनि ऐं हुन जे हिसाब सां अॻियां बि मूंखे हुन जो फ़ाइदो मिले पियो ऐं ग्राहक मुंहिंजा बणिजी विया आहिनि त मोबाइल हीअ अॼु जी तारीख़ में जामु कयो आहे हरि ओम